टेक्नोलॉजी के कारण जो मनोरंजन बदलने का जो कारण है जैसे कि पहले हम लोग टी वी पर हम लोग जैसे समाचार कुछ देखते थे मनोरंजन कुछ देखते थे रेडियो पर हम लोग सुनते थे न्यूज हम लोगों को जैसे सुनना होता था हम लोग के घर में हम हमारे मम्मी पापा सुनते थे उनके साथ हम लोग बैठ के सुनते थे हम लोग साथ में बैठ के सब लोग सुनते थे टी वी पर जैसे न्यूज ही सुन लिए रेडियो होता था हम लोगों के घरों में रेडियो पर हम लोग न्यूज सुनते थे रेडियो पर हम लोग गाना सुनते थे कभी कभी मनोरंजन उसी वही सब माध्यम था पहले के ज़माने में लेकिन आज कल क्या हो गया है कि आज कल ये टू जी थ्री जी फोर जी अब फाइव जी आ गया है इस सब से हम लोगों का सब के आज कल के सब के घर में आज कल फोन है जिसके जिससे वो हम लोग और और भी सारे लोग मोबाइल पर ही यूटूब पर गूगल पर सर्च करते हैं जिससे आदमी हम लोगों में भी दूरियाँ भी बढ़ गई हैं पहले हम लोग सब लोग कुछ भी सुनना होता था देखना होता था तो उसका एक टाइम था लिमिट था जो इस टाइम में कोई चीज़ हम लोग देखेंगे लेकिन अभी क्या होता है कि जब जिसको जो भी मन होता है अपने फोन के माध्यम से इन्टरनेट के माध्यम से सब लोग देख लेते हैं तो आज कल के ज़माने में थोड़ा सा बदल गया है मनोरंजन का मनोरंजन का कारण यही सब कारण है और पहले यही सब था जो पहले एक साथ बैठ के हम लोग कुछ देखते थे कुछ सुनते थे और आज कल अलग अलग हो गया है सब के हाथ में फ़ोन है सब के घर पर फ़ोन है सब के घर पर टी वी है वाईफ़ाई लगा हुआ है नेट है इन्टरनेट है ये सब से टेक्नोलॉजी बदल गई है और पहले तो पुराना ही सारा कुछ था जो कि थोड़ा अच्छा भी था और अभी भी अच्छा है इसको हम लोग बुरा भी नहीं बोल सकते हैं जो हम लोग पहले जिस में चल रहा था वो हम लोग के समय के अनुसार वो ठीक था और आज के समय के अनुसार हम लोगों के लिए ये ठीक है बस यही सब टेक्नोलॉजी का मनोरंजन बदलने का यही एक मुख्य कारण है और विशेष कुछ नहीं है